नमस्ते भैया मुझे ना भैया एक ग्रीन कलर का चूड़ीदार चाहिए था पहले मुझे यह तो दिखाइए उसके बाद देखती हूँ अगर पसंद आ जाए कुछ तो

यह है नहीं नहीं ग्रीन कलर तो हैं उसका लेकिन कपड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा हैं ना मुझे पाँच सौ छः सौ तक

भैया मैंने ना यह लाइक की देखो इस टाइप का मिलेगा क्या यह वाला कलर और यह ऐसा कपड़ा हाँ यही कलर में चाहिए वो क्या है ना बच्चों के स्कूल में हाँ जी देखिए ना और देखिये ना कहीं होगा तो एक आध हाँ वो स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा हैं ना इसलिए उन्होंने भी ले गए होंगे पर कलर तो इसका फीका है भैया देखो इतना डार्क चाहिए यह जो मैंने कपड़ा लाई हूँ ना इतना डार्क चाहिए आप इतना फीका दे रहे हो देखो भैया पर यह स्कूल कॉम्पिटिशन में थोड़ी चलेगा ऐसा हाँ कलर तो सेम होना ना उनको भले ही कपड़ा थोड़ा पीछे भी रहेगा तो मुझे एक बार पहनाना हैं बस बच्चे को आपके यहाँ उपलब्ध है कि नहीं मुझे यह बताओ वो देखो वो एक दिख रहा है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो दिखाओ क्या बता रहे हों भैया यह वही कपड़ा और बोलते हो आठ सौ नौ सौ का इतना महँगा क्यों बेचते हो ठीक है लेकिन फिर भी देखो नहीं आप दिखा रहे हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहीं हूँ कि नहीं दिखा रहे लेकिन मेच भी तो होना चाहिए कहीं कलर मेच हो रहा है तो कपड़ा नहीं कपड़ा तो ठीक हैं जैसा भी चल जायेगा मतलब अब आप दूसरा नहीं देखेंगे कहीं होगा एक आध पीस बचा हुआ तो आपने बेचे हैं इसलिए मैं आपके पास आई हूँ वो देखो वो आंटी ने वो वापस किए वो वापस किए कपड़ा वो नहीं ले जा रहे हैं वो लाओ जरा इधर नहीं ले रहीं हैं ना वो मुझे दिखा दीजिए ठीक है भैया